ہندوستان میں رقص ڈانس کی ایک طویل اور متنوع روایت ہے جس میں کلاسکی عوامی فوک اور جدید انداز شامل ہے یہاں کچھ مشہور رقص کے انداز اور معروف رقاصوں کا ذگر کیا گیا ہے ہندوستان کے مشہور رقص کے انداز بھرتناٹیم تمل ناڈو سے تعلق رکھنے والا کلاسکی رقص کتھک شمالی ہندوستان کا کلاسکی رقص جس میں کہانی سنانے کا انداز ہوتا ہے اڑیسہ کا کلاسکی رقص جو مندروں میں عبادت کے طور پر کیا جاتا تھا کچی پوڑی آندھرا پردیش کا کلاسکی رقص منیپوری منی پور ریاست کا نرم اور روحانی رقص تکلی کیرلا سے چہرے کے تاثرات اور بھاری لباس کے لیے مشہور ہے بھانگڑا پنجاب کا عوامی رقص خوشی اور تہواروں میں کیا جاتا ہے گربا گجرات کا عوامی رقص خاص طور پر نوراتری میں لونی مہاراشٹر کا تیز اور جذباتی رقص ادیشنکر جدید ہندوستانی رقص کے بانی سمجھے جاتے ہیں پنڈت برج برجو مہاراج کتھک کے سب سے بڑے استادوں میں سے ایک ہیں زکمنی دییہ دیوی ازدیل بھرتناٹیم کو نئے دور میں زندہ کیا سونال مان سنگھ اڑیسی اور بھرتناٹٹیھیم کے ماہر رقاصہ شامک راداور ہندوستانی باپ اور جدید رقص کے مشہور کوریو گرافر